हमरा मित्र एक कुम्हार है वो देव मूर्ती बनाता है गणेश जी लक्ष्मी जी का और उस उसको यहां हम जाते हैं आ हमको भी बनाने के लिये बोलता है हमलोग भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं सीखते हैं उसका अनुभव बहुत इतना अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है मूर्ती गणेश जी का लक्ष्मी जी का बनाता है दीवाली पे जो त्योहार मनाया जाता है उसी पे बनाया जाता है बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे अनुभव के अनुसार अनुभव से बनाते बनते इतना अनुभव हैबिट हो गया हमारे दोस्त को मित्र का कि अब उ उसको देखना नहीं पड़ेगा नकल नहीं करना पड़ेगा वो अपने आप बना लेगा मूर्ती इसी उसी को अनुभव कहते हैं जिससे हमको भी थोड़ा थोड़ा हमलोग भी गये थे बनाने के लिये तो हमको भी सिखाया हम भी सीखते सीखते थोड़ा छोटे थे सीखते सीखते बनाते बनाते छोटे छोटे मूर्तियाँ उसके बाद बड़े बड़े भी मूर्ती बना लेंगे आ अनुभव होता गया जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अनुभव बनता गया हमलोग मूर्ती बनाते गये आ बनाने के बहुत इतना अच्छा लगा हम लोग को देखने के लिये कि देख के उसका फिर मूर्ती जब बन जाता है मिट्टी का उसके बाद हमलोग पेंट करते हैं पेंट ले जाते हैं मार्केट से जाते हैं पेंट उसका ले जाते हैं कलर लाते हैं च्वाइस करते हैं कि कौन इसमें पेंटिंग वहां पर दिया जाता है कि मूर्ती देखने में बहुत अच्छा लगे उसके बाद हमलोग मूर्ती को छोटे छोटे ब्रश लेकर उसका पेंटिंग करते हैं जहां जहां उसको चलाते हैं उसको देखने में कि हमलोग को अच्छा लगे मूर्ती देखने में खराब ना लगे एकदम अच्छा लगे मूर्ती तो उसके बाद हम छोटे छोटे ब्रश भी लाते हैं उसके बाद उसको कलर में बोर कर कलर में जहां उसका च्वाइस पेंटिंग का रहता है वहां पे हमलोग मूर्ती पे टच करते हैं उसको करते करते उसका टच करके पेंटिंग करते हैं फिर कोई दूसरा कलर रहता है कई कलर रहता है हमलोग कई कलर ले के बैठते हैं जो मूर्ती में जहां सेट हो जाये और वहां पर हमलोग करते हैं उसी अनुभव के अनुसार धीरे धीरे लगाते हैं पोतते हैं करते क पोतते पोतते पेंटिंग जब पूरा पेंटिंग हो जाता है उसके बाद पेंटिंग होने के बाद हमलोग मूर्ती रख देते हैं शीशे पर टेबल के शीशे पर रख देते हैं जब मूर्ती देख टेबल के शीशे पर रखते हैं हमलोग तो इतना अच्छा लगता है देखने में चमकता है हमलोग को मूर्ती बहुत अच्छा लगता है उसका इसी अनुसार हमलोग बड़े बड़े भी मूर्ती बनाने लगे बड़े बड़े मूर्ती मिट्टी लाते हैं उसके मिट्टी के बाद उसके मिट्टी के बाद पुआरा लगा कर लकड़ी लगा कर उसको पहले फ्रेमिंग टाइम बना लेते हैं देख कर उसके बाद उसी पर मिट्टी हाथ से लेकर मिट्टी जब पोतते हैं मूर्ती के लिये उनकी बना लेते हैं घोल को मिट्टी वो सुखाता है बनता है फिर उसको आ प्लस चिकना करके बढ़ियाँ कर के मूर्ती उसके बाद हाथ गोर पैर कुल बना देते हैं मूर्ती में जो भी गणेश जी का लक्ष्मी जी का बनाते हैं उसके बाद बन जाता है सुखाते हैं हमलोग पेंटिंग बता रहे थे पेंट उसको करते हैं पेंट करते हैं जब सजाते हैं इतना अच्छा से कलर कलर जे छोटे छोटे बर्शे से हमलोग सजा देते हैं जब बड़ा हो जब सज जाता है उसको बाद मूर्ती जब उसका सज जाता है जब वो धार्मिक स्थलों पर जहां पूजा पाठ करने के लिये हमलोग लगाये जाते हैं जैसे हो गया सरस्वती पूजा हो गया हमलोग सरस्वती माता का जब मूर्ती बनाते हैं तो वहां पर रखते हैं सरस्वती पूजा में बहुत लोग आते जाते हैं मनाया जाता है बहुत अच्छा त्योहार जिसको बनाया जाता है जब हमलोग को दो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि क्या मूर्ती बनाया गया है कौन करीगर बनाया गया है उसका अनुभव बहुत अच्छा बना है उसके बाद मूर्ती के देखते हैं लोग फोटो भी खींचते हैं उसके बाद सोशल मिडिया पर चढ़ाते हैं चढ़ाने के बाद उसको देखते हैं इतना अच्छा लगता है मूर्ती उसका अनुभव एक एक उसका अनुभव कुछ अलग है मूर्ती बनाने का अनुभव जब अलग हो जाता है मूर्ती बनाने का अनुभव बहुत लगता है अनुभव बहुत अच्छा है इसीलिए हम